मैं एक एन जी ओ से जुड़ा हुआ जहाँ की गरीब बच्चों की सहायता करते हैं गरीब बच्चों को चप्पल वगैरह पहना देते हैं उससे मुझे ख़ुशी मिल जाती है और कोई आसहायता ऐसे लोग आते हैं हमारे पास तो हम उनकी भी मदद कर देते हैं जे एच हॉस्पिटल में हमारी हेल्प डेस्क लगती है उस हेल्प डेस्क पर हम बैठते हैं जो कि जिसको कुछ पता नहीं है वह आता है तो हम उसको ही उसकी मदद करते हैं इतना बड़ा अस्पताल है उधर पूरे अस्पताल में हम उसको लेकर जाते हैं उसका पूरा कार्य करते हैं उसका पूरा कार्य करवा कर उसको वापिस घर छोड़ देते हैं घर छोड़ने के बाद फ़िर उसको यह पूछते हैं फ़ोन लगाकर आप सही हैं या नहीं हैं वह कहते हैं हाँ मैं सही हूँ पहुँच गया हूँ ठीक से एक बाबा एक बाबा की हमने पैर भी पैर भी सही करवाया जो की लंगड़े थे उनकी पैर सही करवाए उनके पैर में हड्डी लगवाई और उनका जो भी खर्चा था वो सब पूरा खर्चा दिया हमने उनका खर्चा देने के बाद उनको घर छोड़ा घर छोड़ने के बाद हम अपने अपने घर आ गए और फ़िर एक और गरीब आ गया उसने बोला दीदी मुझे चप्पल चाहिए तो हमने उसको चप्पल पहना दी एक ने बोला दीदी मुझे पढ़ना है पढ़ने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास तो हमने उसको पढ़ने के लिए पैसे दिए उसको पढ़ाया उसको पढ़ाने के बाद फ़िर हमने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की बच्चों को पढ़ाया गरीब बच्चों को हमने पढ़ाया गरीब बच्चों को पढ़ाते गए पढ़ाते गए गरीब बच्चे फ़िर अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ गए फ़िर ऐसे कुछ और भी लोग आते हैं जो कहते हैं हमारे बच्चों को भी पढ़ा दो तो हम उनके बच्चों को भी पढ़ा देते हैं दिवाली पर हम उनके संग दिवाली मनाते हैं गरीब बच्चों के संग उनको पटाखे वगैरह सब कुछ देते हैं पटाखे देने के बाद उनको हम अपने साथ डिनर करने भी ले जाते हैं अपने साथ खाना खिलाते हैं और हमारे साथ वह बढ़िया खाना खाते हैं फ़िर उनको हम जो भी कुछ चाहिए होता है बैलून वगैरह वह दे देते हैं सड़क पर चलते चलते हम बच्चों की मदद कर देते हैं महिलाओं की मदद कर देते हैं इंसानों की मदद कर देते हैं इंसान हमसे बहुत ख़ुश हो जाते हैं महिलाएँ भी हमसे ख़ुश हो जाती हैं और वह ख़ुशी में हमको दुआ देकर जाते हैं इससे मुझे बहुत ख़ुशी मिलती है और मैं यह काम करता रहूँगा और करूँगा और भी आगे करूँगा और सभी की मदद करूँगा सभी की मदद से बहुत ख़ुशी मिलती है मुझे और मैं ऐसे ही मदद करता रहूँगा